कान एजेंस जी असांखे तव्हांखे हिकु कंप्लेन करिणी आहे असां तव्हांखे ॿ ॾींहुं अॻु में हिकु मुंबई दर्शन जे लाइ बुकिंग कराई तंहिंजे लाइ तव्हांखे असां हुन में पैसा बि एडवांस ॾिना हुआ हाणे ऐं हुनजो सुबुहु जो टाइम हुओ सुबुहु छ्ह बजे असां रखियो हुओसीं हाणे उहो ड्राइवर सते बजे तांई कुझु न हुनजो कुझु अतो पतो आहे न ई असांखे हुन कुझु कॉल कयो आहे छा तव्हांजी हीअं सर्विस सही आहे न बिल्कुलु न असांखे उहो असां तव्हांखे प्रोवाइड करे ॾियो असांखे हाणे कोई न कोई अहिड़ी काई टैक्सी या ड्राइवर असांखे करे ॾियो जंहिं जे लाइ असां उहो पंहिंजो निकिरी सघूं